آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم انسانوں کی زندگیوں کو بہت آسان کر دیا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہت آسان سے آسانی سے جی رہے ہیں جیسے کہ ہمیں اگر ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہم لوگ فریج کا استعمال کر کے ٹھنڈا پانی لے لیتے ہیں ہمیں اپنے گھر کا فضا بدلنا ہے ماحول بدلنا ہے تو ہم لوگ اے سی کا استعمال کر کے اپنے گھر کی فضا اور ماحول کو بدل سکتے ہیں اسی طرح ہم لوگ اسماٹفون کا یوز کر کے دیش ودیشوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کچھ بھی منگا سکتے ہیں ایمازون سے فلپکارٹ سے گھر بیٹھے دیکھ کر کچھ بھی منگا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ٹائم کم ٹائم میں ٹائم بچتا ہے اور اگر ہمیں پیسے کا لین دین کرنا ہوتا ہے بینک سے لین دین کرنا ہوتا ہے پیسے کا تو ہم لوگ پیسے کا لین دین بھی اسماٹفون سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج اسماٹ واچیز آ گئی ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ اپنا بلڈ پریشر ہاٹ بیٹ شوگر لیول ساری چیزیں ناپ سکتے ہیں گھر بیٹھے بہت کم سمئے میں شکریہ